हैलो खाओ पीओ रेस्टोरेंट मां राजकुमारी बालानी थी ॻाल्हायां मां तव्हांखे कढ़ी चांवर ढोढे चटणी जो ऑडर ॾि कयो हुओ हाणे अचानक मूंखे ज़रूरी किथे वञिणो आहे मां तव्हांजो ऑडर केंसिल थी करणु चाहियां मां तव्हांखे निमाणी वेनिती थी कयां तव्हां मुंहिजो ऑडर केंसिल कयो ऐं मूंखे मुंहिंजा पैसा मोटायो धन्यवाद